रामदेव बाबाके जे छै ने कहलकै रहै जे ओकरा खाली पेटमे खाली पाएर ओकरा बुलै ले कहलकै रहै दरबड़ दै ले कहलकै रहै ओकरा जे कहलकै रहै कसरत करै ले योगा करै ले कहलकै रहै जे छै से दस रङ्गके ओ खाली घुमबेटा करै रहै दस रङ्गके खाली ओ देहे अथी करै रहै पाँच रङ्गके एहने करै रहै ओकरा जे छै से सुबह उठिके पाँचे च चारिए बजे उठिके आओर खन कान पकड़िके उठै खन देह पकड़िके उठै खन ई पकड़िके खू खूब कसरत करै घुमै फिरै एतए जाए ओतए जाए एतए जाए फेर अपनो जब ओकरा देखलिए योगा करैत तऽ हमहूँ करै लागलिए योगा जे हमर शरीर फिट कोना होतै हमरा जे छै शरीर जे छै से मोटापन भेल जाइ छै शरीर काम नहि करै छै जे हमहूँ घुमबै हमरो कहलकै जे ओकरा जे छै जे चौदह बेर उल्टा कान पकड़िके उठऽ बैठऽ तऽ शरीर जे उठऽ उठै बैठैमे अच्छा हेतऽ बैठैमे ठीक हेतऽ तऽ हम जे छै से चौदह बेर उल्टा कान पकड़िके उठक बैठक करलिए देखै छी जे एगदम एगदम अब बैठले नहि जाइ छै उठले नहि जाइ छै एतने पाएर हाथमे दरद भए जाइ छै घुमै ले कमसे कम जे छै से तीन किलोमीटर जे छै से पैदल जाए छिए आबै छिए जाए छिए आबै छिए सुबह शाम जे छै से सुबहमे जे छै से तीन किलोमीटर घुमै छिए एक घण्टा तक जे छै से ओ योगा करिते रहै छिए योगा एक घण्टा तक योगा करिते रहै छी ओक ओकर बाद जे छै तब झाड़ू बहारू करै छिए तऽ ओकर बाद जे छै से खाना पीना बनाबै छिए चौका बरतन लगबै करै छिए गैस चूल्हा पोछलहुँ तब खाना तब चाइ बनेलहुँ तब पिलहुँ तब खाना बनेलहुँ टाइमपर नहेनाइ छै टाइमपर धोनाइ छै टाइमपर खाना खएनाइ छै टाइमपर कपड़ा घुमनाइ छै फेर चारि बजे जाके जे छै से फेर पार्कमे जाके घुमि सकै छै फेर चारि बजेके बाद फेर घुमै ले जाए छै फेर जे छै से दुइ घण्टा तीन घण्टा फेर घुमब घुमऽ फिरऽ फेर ओतएसे आबऽ ओकर बाद तब फेर जे छै अपन पानि उनि पी करिके फेर अपन जे छै खाना पीनाके बेबस्था करऽ ओकर बाद जे छै खाना पिना बनै सोनैके अपन खिलाबऽ पिलाबऽ फेर अपन अपना खा पिअऽ फेर सु अपना आराम करऽ फेर आराम करैके बाद फेर सु सुबह उठऽ पाँच चारि बजे उठऽ फेर जे छै से तू जे छै से तीन किलो जे छै से पैदल तू दौड़के जा दौड़के आबऽ दौड़ लगाबऽ दौड़ लगैते लगैते जे छै से ओकरा शरीर ओहिमे जे फिट रहै छै टाइमसे जे छै से ओकरा आब टाइमसे उठनाइ छै टाइमसे खाना खाइ ले छै टाइमसे घुमै ले जेनाइ छै टाइमसे नहेनाइ धोनाइ छै टाइमसे सबचीज जे छै से टाइमके हिसाबसे होना चाही अगर बेगर टाइमसे किछु नहि होना चाही वएह जे ओहिमे तब दवाइ नहि लागै छै तब ओहिमे आदमीमे पइसा नहि लागै छै तब ओहि आदमीमे जे छै से कोनो दु दुख तकलीफ ओकरा प्रवेश नहि करै छै शरीरमे अगर जे टाइमसे खाना नहि खएलकै टाइमसे पानि नहि पिलकै टाइमसे ने अस्नान नहि कएलकै ओही आदमीके जे छै से बेमारी तरह तरहके बेमारी घुसै छै अगर जब टाइमपर जँ खाना खएलकै टाइमपर जब ओ अस्नान कएलकै टाइमपर जब ओकरा दौड़ लगेनाइ छै टाइमपर जे ओकरा छै घुमनाइ छै तब ओकरा जे छै ओहि आदमीके शरीरमे किछु बेमारी नहि फैलते अगर जब टाइमपर जँ नहि किछु करतै तऽ ओकरा तरह तरहके बेमारी हेतै तब डॉकटरके पास जा डॉकटरसे दवाइ ले तऽ ई दवाइ खा तऽ हमरा पाएरमे दरद छै ओहोसे अच्छा जे छै जे छै से आयुर्वेदिकवला दवाइ खा आओर आयुर्वेदिकवला दवाइ सबसे अच्छा कतनो भी दवाइ खै लेतै तऽ ओहिमे कोइ दिक्कत नहि हेतै जितना अन्गरेजी दवाइ खएतै ओहिमे ओतना दिक्कत हेतै अन्गरेजी दवाइ खाएके बादमे बहुत दिक्कत छै बहुत चीजके परहेज छै आयुर्वेदिक दवाइमे कोइ दि कोइ दिक्कत नहि छै कोइ परहेज नहि छै ओहिमे सबचीज खै सकै छै सबचीज कै सकै छै सबचीज रहि सकै छै ओही एक बड़का चीज छै योगा करनेसे शरीरमे जे छै बिलकुल फुरती रहै छै बिलकुल शरीर फिट रहै छै काम करैमे जे छै से हल्का लागै छै सबचीजमे हल्का लागै छै नहि तऽ ओना करले नहि जएतै बैठले नहि जएतै उठले नहि जएतै बैठल बैठल जे छै से शरीर बेकार भए जाइ छै मोटा होइके बाद बैठेके कारणसे काम करैके नहि करैके कारणसे जे छै से आदमीके बेमारी फैलै छै जतना आदमी जे छै गृहस्थ आदमी किएक जे ओना करै छै जे भरिदिना ओकरा जे छै हाथमे कुरपी खुरपी कोदारि हर हमेशा ओकरा हाथेमे रहै छै तब ओकरा शरीरमे जे छै से ओकरा किछु नहि होइ छै नहि तऽ ओकरा ओकरो शरीरमे तरह तरहके बेमारी फैलतै किएक जब ओ देखै छै जब तरह तरहके ओकरा बेमारी छै तऽ ओ जे छै से डॉकटर लग जाइ छै दवाइ लैके आबै छै दवाइ खाइ छै आब जे एक बेर जब आदमी बेमार पड़ि गेलै तऽ आब सबदिना ओ बेमारे बेमार रहतै सबदिना ओ बेमारेके दवाइ खाइत रहतै हे ई खाइत रहतै हे ओ खाइत रहतै जबतक दवाइ खएतै तबतक सही रहतै दवाइ बन्द तऽ अपना भी बन्द भए जएतै ओहि लैके जे छै से रामदेव बाबाके जे छै से ओकर कहल जे छै करना जरूरी छै करनाइ भी जरूरी छै ओकर देखनाइ भी जरूरी छै सुननाइ भी सबचीज जरूरी छै रामदेव बाबाके